जी मैं शेयर मार्केट के बारे में जानती हूँ पर ज्यादा नहीं जानती हूँ पर ये जरूर पता है कि शेयर का काम हम घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं मोबाइल पर एप्प डाउनलोड कर सकते हैं जिसके द्वारा हम शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं मोबाइल ऐप का नाम है एंजेल वन इसमें भी हम शे ट्रेडिंग कर सकते हैं और घर बैठे पैसा कमा सकते हैं अभी तो शेयर मार्केट ऊपर ही जा रहा है बढ़िया चल रहा है शेयर मार्केट घर बैठे लोगों को सुविधा मिल रही है पैसे कमाने की तो ठीक है कर लेना चहिए अच्छा होता है उसके बाद डिजिटल ऐप्स ने भारत के व्यापारों के तरीकों को तो बदला है पहले लोग दुकानों पर सामान लेने जाते थे लेकिन अब घर बैठे ही सामान आ जाता है लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं वो लोग अमेज़ोन फ्लिपकार्ट सबसे सामान अपने घर बेठे ही मंगा लेते हैं अपना चॉइस करके मंगा लेते हैं और सबको बहुत बढ़िया सामान उपलब्ध हो जाता है तो बदला तो है व्यापार का तरीका बहुत अच्छा हो गया है इस